औ हेल' नों औ ओमफ्राय खबर सबर औ दे दे दे दे होथ थिगैनो दङ नै नों जेरै आंबो एरैनो दङ

नै भयस रेकरडिं खालामगासिनो दङ

जिबनआव आंनिथ' थांखिया दङमोन नाथाय बैसोआ बैसोआ थांबाय नालाय बे थांखिफोरखौ दा असुबिदा मोनसै आरिखि गोदो लिरगिरि जानो लुबैयोमोन खन्थाइगिरि जानो लुबैयोमोन बे लुबैनाया ओरैनो थालांनोसै आरो ओं औ ओमफ्राय

औ

औ औ औ ओं टाइमआथ' जोंनि साननाय औ साननाय बायदि जायाखिसै ओमफ्राय दा खिथानायबायदि जायासै मानि टाइम जों एडजास्ट खालामनो हायाखिसै

थालांबाय थालांबाय औ औ औ औ औ जोंहाथ' दा गोदो बिमा बिफानि समनिफ्रायनो रांखान्थिजों नाख्रेबजानाय जाबाय नालाय बे रां औ गावनि जिबनाव रांखान्थिनि आंखालावनो जोङो साननायबायदि जाफुंहोनो हायाखसै औ औ खस्थ'खौबो गावबो माबा लानो हायाखसै आरो बेरा फारसेथिङै जोंनि जोंनि लाइफआवनो जोंनि जोंनि समावनो गोबांथार सोमावसारनाय जालांबाय समाव सोमावसारनायाबो जोंनि माबायावहाय जिबनआव फरायनाय जिबनआव दावगानाय जिबनआव एसे होबथानाय बादि गोहोम खोख्लैबाय गोहोम खोख्लैबाय दिगदारआव खोख्लैबाय ओमफ्राय दाथ' नै औ नङाब्ला बे सोमावसारनाय गैयामोनब्ला एसे सोलायबावगौमोन जोंनि लाइफ स्टाइलफ्रा लाइफ स्टाइलफ्रा सोलाय सोलायबावगौमोन आं बेबायदि सानो आरो दा औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ जाबाय जाबाय औ बुगिनांजोबबाय दा दा फिउचारआव औ दा फिउचारआव गथ' गथायाल' एसे मोजां जिबन जाबर खालामलांथोंसै बेखौनो आङो दा आसा थिबाय आरो ओमफ्राय आसा थिबाय दा जों बादि दाजाथोंसै एसे औ

औ औ औ हेल्प खालामनोसै जाखिनि हायो हेल्प खालामनोसै औ औ औ औ औ औ औ औ दे नोंथां दे औ औ

औ औ औ औ दे दे दे दे दे औ औ दे दे दे दे दे हामबायसै नोंथां दे औ मोजांथार खोथा रायज्लायलायनो मोननायनायनि थाखाय धय्नबाथसै सार